जेरै ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय फोरखौ आइजोफोरनिल' खामानि नङो नामा मानि आइजोफ्रा अबेबायदि समाव मानि लोमजागोन साजागोन बे समाव आइजोआ ओंखामखौ संनो हाया माने समाव हौवाफ्राबाबो संनांगोन हिन्जाफोरबाबो मानि होन्जावआबो जेन'बा लोमजानायखायसो संनो हाला हौवाफोरनिल' बा हिन्जावफोरनिल' खामानि नङा आरो ओंखाम संनाय बा जानाया माने जानायाथ' हौवाबाबो हिन्जावबाबो जाखायो जेन'बा संनाय खावनायाव संनाय खावनायनि बेलायाव होन्जावफोरनिल' संनाय जानायनि नङा आरो मानि बे समाव हिन्जावफ्रा समाव लोमजागोन साजागोन बा माबा मोनसे अबेबा गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जागोन अबेबानि समाव हेला हौवाफ्राबो संनानै जाहोनो गोनां जायो हेला माने हिन्जाव लोमजानायाव बा माबा मोनसे गुबुन जायगायाव थांनायाव माने संनो गोनां जायो हेला मानि समानै बा संनाय खावनाया हिन्जावफोरनिल' नङा हौवाफ्राबो संनानै जाहोनो गोनां जायो माने संनाय खावनाया हिन्जावफोरनिल' नङा आरो माने हौवाफ्राबो समाव संनानै जानो गोनां जागोन आरो हिन्जावफ्राबो संनानै जाहोनो गोनां जागोन मानि समाव लोमजागोन साजागोन आइजोफ्राबो मानि लोमजानाय समावथ' संनानै जाहोनो हायैआव हौवाफ्राबो बे समाव संनानै जाहोनो गोनां जायो आरो हेला माने समान संनाय खावनाया आइजोनो ल' खामानि नङा आरो